دیہاتوں میں بہت سارے کھیل کھیلے جاتے ہیں جیسے کہ کنچے ہیں گلی ڈنڈا ہے اور کرکٹ ہے بچپن میں مجھے بچپن سے ہی مجھے کرکٹ بہت پسند ہے اِس لیے میں کرکٹ زیادہ کھیلتا ہوں کرکٹ میں دو ٹیمیں ہوتی ہیں ایک ٹیم میں اگر دس کیپٹن ہوں تو دوسرے ٹیم میں بھی دس کیپٹن ہوتے ہیں ایک ٹیم میں دس بندے ہوں تو دوسری ٹیم میں بھی دس ہی جنے ہوتے ہیں ایک جنا ٹاس اُچھالتا ہے اور جو جیت گیا وہ طے کرے گا کہ اُسے بیٹنگ کرنی ہے یا فیلڈنگ اور بھی بہت سارے کھیل ہیں اور جیسے گلی ڈنڈا ہے گلی ڈنڈا میں بھی اگر تم روٹی روٹی کھیلو گے یا کچھ اور بھی کھیلو گے اُس میں بہت سارے کھیل ہیں